नैजिबा डिसेम्बर दानाव ख्रिष्टान धोरोमारिफोरा ख्रिस्टमास फालियो ख्रिस्टमासखौ ईश्वोर जन्म' जानायखाय फालिनाय जायो ख्रिस्टमास टाइम आव खृष्टान धोरोमारिफोरा बर'दिनखौ फालिनाय जायो मानोना ख्रिस्टमास दिना ईश्वोरा जोनोम जादोंमोन डिसेम्बर दाननि से थारिकआव हाथरखि न'वाव गायसननाय जायो खृष्टान धोरोमारिफोरा जहै गिर्जा थाङो गित खनो रंजायो न' न' थांनानै गित खनो आरो गावसोरनि राव गावजों गाव आलासि जाहैलाइयो नैजिबा थारिगे गिर्जा जखांनानै गामिनि मानसिफ्रा ज' जाना बस जाहैयो जेराव गासिबो गामिनिफोरा ज' जानानै ओंखाम बेदर सङो ज' रानलायना जायो